आसामनि हारिमुवाव बायजोयारि हारिमुवा गोबां गोहोम खोलैदों माबोरै होनोब्ला दिनै आसामाव जेसेबां हारि थाया मानो गावबा गाव हारिनि फिसा फिसा हारिनि हारिमु

जेरै हाबा आरिमु जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय मावनाय दांनाय बेफोर सोब बायजोयारि हारिमुजों एसे साग्लोबजादों होन्नानै बुङोब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया बेखायनो आसामनि हारिमुवाव दिनै गान्नाय जोमनाया समाव माने गाव हारिनि हारिमुवा खमायलांनो हमबाय जेरै सारि गान्नायनि अनगायै बा दख'ना गान्नायनि अनगायै न'खरफोराव बा जायगायावनो हिनजावफोरा बांसिनै सोनाबारि माने द्रेसखौ गान्नाय नुनो मोनो खसाबखो गान्नाय नुनो मोनो हौवाफोराबो बिदि जालांबाय गामसा बर'फोरा गामसा गान्नायनि अनगायै हारसाफोरा गामसा गान्नायनि अनगायै लुङिबो गान्नानै थानायबो नुनो मोनबाय थिग बिदिनो जानाय लोंनायावबो बिदिनो माने आसामाव जाबायदि हारिमुवारि जानाय लोंनायनि आयदाफोर दङ बेफोरो सोब गुबुन समानै बायजोयारि आदबजों मावनानै जानाय नुनो मोनबाय मावनाय दांनायाबो बिदिनो नुनो मोनबाय बेखायनो आसामाव बुंजायो बायजोयारि हारिमुवा माने गोबाङैनो गोहोम खोलैबाय दा बेफोरखौ गाव गाव हारिमु खौ जिजि बानजायनाय लाखिनो गोनां जायोब्ला गाव गावनो साननांगोन आसामनि गासै राइजो राजाफोरा बेनि सायाव सिन्था खालामनांगो आं बेखौ सानो